آپ کیا ریسٹورینٹ سے بول رہی رہیں ہمیں یہ لکھنوی اسٹائل چکن بریانی چاہیے پانچ پلیٹ پانچ پلیٹ اچھا کیسے ہے یہ ایک پلیٹ سات سو روپے کی اچھا اچھا اور ساتھ میں گلاب جامن بھی چاہیے تھا یہ کیسے روپے کلو ہے پانچ سو روپے کلو اتنا مہنگا اگر ایک پیس لیں تو کتنے کی بیٹھے گی ایک پیس بارہ روپے کی اچھا اور رس ملائی اگر لینا ہو تو کیسے ایک پیس پچاس روپے کی اچھا اتنا مہنگا سارا سامان آئیٹم اچھا اچھا تو بریانی بھی سات سو روپے پلیٹ رس ملائی بھی اتنی مہنگی آپ کے گلاب جامن بھی اتنے مہنگے لڈّو کیسے تین سو روپے کلو کیا بیسن کے لڈّو ہمیں تو ساری چیزیں چاہیے جو بتارہے تھے آپ کو اچھا کچھ کم کر لیجیے رینگ سے ہو پانچ پلیٹ یہ بریانی چکن بریانی کر دیجیے آدھا کلو گلاب جامن کر دیجیے ایک کلو بیسن کے لڈّو کر دیجیے اور پانچ پیس رس ملائی کر دیجیے اِس کا کُل بل کتنا ہُوا یہ بتا دیجیے اچھا اچھا تو یہ ہمیں یہ چاہیے تھا کل شام میں اچھا اچھا یہ کل شام میں مل جائے گا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے